हा हलो जय झूलेलाल हा त चवां थी अॼु ई मूं वटि नओं माल लथो अथव हा न माना वॻा साड़ियूं जीन्स सभु अॼु अॼु ई लथो अथव तव्हांखे कहिड़ो खपे रेडीमेड खपे कि न तव्हांखे कचो कपिड़ो खपे सुबाइणो अथव जे सुबाइणा अथव त मां वटि टेलर बि वेठल अथव त माप सां सुबाए ॾियांव कहिड़ा सभु हा कपिड़ो ॾिसो ई रेशमी अथव माना कॉटन जो अथव सिल्क जो अथव जहिड़ो त प्रिंटेड अथव प्लेन अथव तव्हांखे कहिड़े हिसाब में तव्हां अचो ऐं ॾिसी वञो अची करे शादीअ जे हा हा हा त शादीअ जे हिसाब सां थोरो शाइनिंग वारो ई कपिड़ो सुठो लॻंदव हा क हा कलर तव्हांखे कहिड़ो पसंदि ईंदो आहे लाइट पसंदि ईंदो आहे की न डार्क पसंदि ईंदो आहे पोइ डार्क वारो वठो पर कॉटन जो वठो छो त रेशमी कपिड़े पाइण खां कॉटन जो पर वरी शादीअ जे हिसाब सां शाइनिंग वारो कपिड़ो ठहंदो आहे ॾिसो तव्हां अचो टेलर सां जेड़े हिसाब सां मां अॼुकल्ह जे हिसाब सां हलनि था पिया उहो त मां टेलर खे चई करे तव्हांखे ओड़ा पैटन रखाए ॾींदमि अॼु ई माल लथो अथव सुबियल बि अथव तव्हांखे सुबियल न वणे तव्हां कपिड़ो वठी करे उहा डिजाइन तव्हां पंहिंजे कपिड़े ते विझाए सघो था हा हा तव्हां अचो ऑडर जे हिसाब मां तव्हांखे टेलर खां सुबाए ॾींदमि तव्हां पैटन पसंदि कयो भली तव्हां तयारु वारे जो पसंदि कयो पैटन उहो पैटन तव्हांखे कपिड़े ते कढी ॾींदव हा जेन्ट्स जा ॿारनि जा रखंदा आहियूं न न सभु रखंदी आहियां शेरवानी बि अथव ॿारनि जा बि अथव साड़ियूं बि अथव गाउन बि अथव सभ अथव हा अचो अचो हा हा सभु मिली वेंदव तव्हांखे जेको तयारु खपे त तयारु ॾींदा तव्हांखे कचो खपे त कचो भली तव्हां मूं वटि टेलर बि वेठल अथव तव्हांखे सुभी ॾींदो हा हा तव्हां अचो मुंहिंजे दुकान ते मां पंहिंजे माना वाजबी अघु में तव्हांखे सभु करे ॾींदमि जय झूले